स्कूलें च कुड़ियें गी हर इक मिलदा ऐ गौरमेंट दी सारी स्कीमां बगैरा हर इक फैसिलिटी कुड़ियें गी मिलदी ऐ कि ओह् अग्गें जाई अपने मतलब कि ऐजुकेशन गी अग्गें पढ़ी सकै ते किश करी सकै इस लेई कुड़ियें ई चलदे चलदे सब शक्ति दी जरूरत होंदी ऐ कि जेह्ड़े उं'दे मम्मी भापा जेह्ड़े कि उ'नेंगी नेईं पढ़ाई सकदे इस बास्तै स्कॉलरशिप कुड़ियें बास्तै बड़ी गै जरूरी होंदी ऐ ते हर इक फैसिलिटी कुड़ियें गी होनी चाहिदियां ते ओह्दे बाद पढ़ाई लिखाई ते होर जेह्ड़ी बी किश उं'दी जरूरतां बगैरा हैन जि'यां स्कॉलरशिप बगैरा